आतां भारतांतले मुखेल सण म्हणल्यार खूब आसात सांगपाचे म्हणल्यार चवथ आसा दिवाळी नाताळ ईद होळी दसरो जन्माश्ठमी रक्षाबंदन नवरात्रां आतां हातूंतले चवथ दिवाळी होळी दसरो जन्माश्ठमी मागीर रक्षाबंदन नवरात्रा हेंच न्ही की आनी खूब आसा सण जे हे हिंदू भाव भयण मनयतात आतां नाताळ नाताळ हें आमचे क्रिस्तांव लोक मनयतात आनी तशेंच ईद आसा ते आमचे मुसलमान लोक मनयतात आतां ईदाच्या दिसान मुसलमान लोक आसतात ते उपास करतात आनी तांचें जें मशीदान ते नमाज पडपाक वयता ईदाच्या दिसान आनी तांच्या घरान ती त्या दिसा शीर कुर्मा करतात जें खुबश्या लोकांक आवडटात आनी तांचे जें हिंदू या क्रिस्तांव जे मित्र आसा तांकां ते शीर कुर्मा खा खावपाक लागून आपोवणें दितात आतां नाताळ नाताळ हें तांचें सण येता तेन्ना ती एक म्हयनोच पयलीं तयारी करपाक लागतात नाताळच्या दिसांनी ते तांचे फूल घर आसा ते लायट आनी एक म्हयनोच पयलीं लायटो घालून फूल घर सजयतात आनी घराच्या भायर एक ल्हानसो गोठो करतात गोठ्यान ते जेझूचो जेझू आनी जेजस तांचे ते तशें ते तांचे खूबशे स्टेचू अशे कितें दवरतात आनी आनी तांचे क्रिसमसा दिसा रातची बारांक ती मिसाक वयतात आनी मागीर ते खुबशे घरान एक म्हयनो पयलीं ते नेवरी मागाीर दोश अशें खूब खूब कितें कितें गोड गोड पदार्थ करतात आनी तांचे हिंदू भाव वा मुसलिम भाव भयणांक ते दितात घरांनी व्हरून आतां आतां आमची हिंदू भाव भयणां चवथ मनयतात तेन्ना ती चवथ लागीं पावली की तांकां ती खोशी भोगता आनी ते एक म्हयने पयलींच तयारी करपाक लागतात थोडे लोक श्रावण येता तेन्ना नुस्तें खायनात म्हयनो भर चवथ जाता म्हणल्यार आनी घर फूल निवळ करून दवरतात नेवरी चकरी फेणोऱ्यो मागीर अशें खूब खूब गोड गोड पदार्थ करतात आनी एक म्हयनो पयलींच मकर बीन करपाक लागता जातून आमी आमच्या गणपतीक गणपतीची म्हुर्ती दवरतात लोक हें सगळें बरे उमेदीन करतात गणपतीची म्हुर्ती दवरतात त्या चवकनान वयर फोल्यो बीन लायतात आनी गणपतीची म्हुर्ती दवरतात ताचे वयरच आमी खूब खूब फळां लायतात

त्या दिसा सगळे लोक नवीन कपडे घालतात आनी गणपती आयले की ताचे आरती करून ताका आमी भितर हाडटात ल्हान भुरगीं आसतात तीं फोगल फोग बीन लावन बरी आपली खोशी मनयतात दनपारच्या वेळार आरती केली की आमी जेवतात सांजेच्या वेळार भायर कोण सरनात चंद्राक पळयनात म्हणून कोण भायर सरनात मागीर चंद्र गेलो की आमी आरती करतात आनी जेवण जेवतात गण चवथ हो सण लोक देड दीस मनयतात थोडे लोक गणपतीक पांच दीस दवरतात सात दीस दवरतात णव दीस दवरतात अकरा दीस दवरतात एकवीस दीस दवरतात चडशे सार्वजनीक गणपती आसतात ते पांच दीस आसता णव दीस आसता अकरा दीस आसता एकवीस दीस आसता अशें न्ही की सार्वजनीकच गणपती दवरतात अर्दे थोडे लोक घरान बीन एकवीस दीस सुद्दां गणपती दवरतात आनी दुसरें म्हणल्यार दिवाळी दिवाळी ही आमी दिवाळीचे दोन एक दीस पयलीं नरकासूर आसता नरकासूर लासयलो म्हणटकीर सगळे लोक आपल्या घराच्या भायर पण्टी पेटयतात आनी खोशी मनयतात तसोच रातचो आकाश दिवो लायतात तेतूंत एक बल्ब घालतात आनी फूल घरान लायट्यो घालून सजयतात दिवाळेचे सकाळचे आमी कोडू लिंबाचो कडो कोडू करून पितात आनी कोडू करून पितात सकाळचे आमी खूब तरेचे फोव खातात गोड फोव दुदाचे फोव बटाट फोव मागीर आंबाड्याची चटणी करतात तें जालें की दनपारचे जेवतात मागीर रातचे सगले लोक आप आपले घराचे भायर पण्टी लायतात आनी सगले लायटीनी घर सजयतात पण्टीनी घर सजयतात केन्ना केन्ना दिवाळेच्याच दिसा लक्ष्मी पूजन येतात तेन्ना लोक आपल्या घरांत लक्ष्मी पुजतात आनी सगले लोकांक आपयतात चिरमुल्यो आनी चोकलेट घेवपाक लागून मागीर होळी होळीची आमी मार्च म्हयन्यांत मनयतात तेन्ना जितलें वायट आसा तितलें लासून उडयतात आनी ल्हान भुरगीं तशींच व्हडलीं कलर लावन बरे भशेन होळी मनयतात उद उदक मारून एकमेकांक भिजयतात बोमाडे मारतात मागीर होळी लासयले की सगळे लोक न्हातात थोड्या गांवानी रातचे गडे बीन आसतात मागीर जन्माश्ठमी जन्माश्ठमी आमी अशे खूब लोक एकठांय जातात आनी एक धंय हंडी अशी वयर बांदलेली आसता तेतूंन भितर धंय घालतात नाजाल्यार दूद आनी मागीर तें लोक सगले एकठांय जातात आनी धंय हंडी फोडपाक लागून वयर एक असो ग्रु रावंड जावन एक एक अशी हें करून ती मडकी फोडटात आनी नाल्ल घेवन मडकी फोडटात आतां रक्षाबंदन रक्षाबंदन दिसा भयण आपल्या भावक राखी बांदतात आनी भाव आसा तो आपल्या भयणीक किदेंय गिफ्ट आनी भयण आपल्या भावाक लागून किदेंय गोड पदार्थ करता कितेंय गुलाब जामून अशें पेडे कितेंय करतात थोडे लोक करतात घरा भयणी थोडे भायल्यातल्यान हाडटात सांगपाचें जाल्यार आमच्या भारतांत देशांत खूब सण आसात चवथ दिवाळी क्रिसमस ईद अशे अशे खूब खूब खूब किदें आसात तर तेतूंन आमचे हिंदू मुसलमान केतलीक भाव भयणा बऱ्या उमेदीन मनयतात आनी एकमेकाच्या जेन्ना चवथ आसता तेन्ना आमच्या आमचे हिंदू आमचे हिंदू भाव भयणाच्या दरांत खूब लोक येतात तांची सोयरी मागीर चवथ आसता तेन्ना आमचे घरांत खूब खोशी आसता आनी हे सगले सण आमी एकवटान मनयतात हिंदू मुसलमान आनीक क्रिस्तांव लोक सगले एकचारान रावतात